एखन वर्तमान मे त हमर हिन्दू समुदाय के धार्मिक नेता हिन्दुस्तान के यशश्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी छथि आओर हमरे जीवन मे नहि समस्त हिन्दू समुदाय के जीवन मे ही हुनका अयला के बादे धर्म के प्रति की आस्था होबए के चाही या धर्म के प्रति की कर्तव्य होबए के चाही से देशवासी के पता चललै हुनका आवए सँ पहिले धर्म के प्रति ऊदासीन रहै छलखिन सब धर्म के केना बचाएल जेतै धर्म के प्रचार प्रसार केना हेतै आओर धर्म के जे थीम छै ओकरा हम केना फॉलो करबै या हमर धर्म पर कोइ आघात करै छै तऽ हम अपन धर्म के केना बचेबै हम अपन सनातन धर्म के आगू केना लए जेबै ई बात सँ लोकके परिचये नहि छलै जहिया सँ माननीय प्रधानमन्त्री जी सबके एहिके प्रति जागरूक केलखिन हँ सबके मनमे ऊत्साह जगलैया ओकरा बाद सँ अपन सनातन धर्म के रक्षा के लेल सब तैयार छै आओर हमरे नहि हमर परिवार के ही नहि पुरे देशवासी के ही एकेटा सलाह दै छथिन सबके साथ लए कऽ आओर अपन धर्म के बचा कऽ भी चलए के चाही छनिक फायदा के लेल या छनिक कोनो सुख के लेल अपन धर्म के बाजी नहि लगा देबाके चाही किछ अप्पन निजी स्वार्थ के लेल अपन धर्म के कभी छति नहि पहुँचाबऽ के चाही हुनका अयला के बाद सँ ई सब पुरे सनातन धर्मावलम्बी जे छथिन हुनका बुझेलैया ने तऽ पहिले देखबाक मे आबै छलै से निजी स्वार्थ के लेल धर्म के सौदा कऽ लै छलै लोक जहिया दू हजार चौदह मे ओ शपथ ग्रहण केलखिन दू हजार चौदह सँ लए कऽ आइ दस साल होबए जा रहल छै लेकिन एकोटा धर्म परिवर्तन के घटना नहि सुनबा मे अयलैया दू हजार चौदह सँ पहिले कतेक धर्म परिवर्तन के घटना होइ छलैया लाखो हिन्दू ईसाइ बनि गेलै लाखो हिन्दू मुसलमान बनि गेलै लाखो सिख ईसाइ बनि गेलै लेकिन धर्म के प्रति अपन समुदाय के प्रति की कर्तव्य होइ छै ई तऽ माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी ही सबके बतेलखिन हँ आओर हुनकर एकटा जे थीम छै सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तऽ हुनकर जे कोनो जागरूकता अभियान रहै छै या जे बताबै छथिन से जन सामान्य के दिल तक पहुँच जाइ छै किएकि ओ कोनो चीज जहन नया चीज बताबै छथिन या नया चीज के सामाजिक पटल पर उतारए चाहै छथिन ओहिसँ पहिले ओ सबके विश्वास जीत कऽ ओकरा बाद ओ बात के सामाजिक पटल पर राखै छथिन तऽ जन सामान्य मे भी काफी प्रचलित भऽ जाइ छनि हुनकर बात या जन सामान्य हुनकर बात के मानै छनि हुनकर बात मानला के बाद लोकके ईहो बुझा रहल छै जे हँ अगर हमरा अपन धर्म के रक्षा करए के अछि तऽ माननीय प्रधानमन्त्री जी के बताएल गेल राह पर चलए के हेतै तहने हमर धर्म के रक्षा हेतै आओर सनातन धर्म बचल रहतै